सुपौल जिलाके सरकारी सदर अस्पतालमे कोनो एहन तरहकेँ व्यवस्था नहि छै जेकि हमरा सबके फायदा होइत छै छै बहुत बढ़िआँ बनल छै लेकिन एहन व्यवस्था नहि छै जेकि होना चाही केओ जाइत छै तऽ ओकरा सीरियस नहि लए छै केओ कखनो गेलए केओ नहि गेलए कोनो मतलब नहि छै सब अपना अपनामे काममे बिजी रहए छै जेकि एना नहि होना चाही आओर ओकरा आगाँसंँ आगाँ बढ़वाके चाही ककरो सीरियस नहि छै एनामे तऽ केओ आदमी खतम भए सकए छै तब की हेतए इएह खातिर ई हॉस्पिटलके बहुत जादा आगाँ बढ़वाके चाही आओर सड़क सबकेँ लेल साफो सुथड़ा नहि रहए छै आओर कचरा सब फैलल रहए छै एकरो व्यवस्था होना चाही आओर पुलिस सब कोनो ध्यान नहि दए छै एक एक बाइक पर चारि आदमी चढ़ि जाए छै आओर कोनो देखभाल नहि करए छै जेकि ओहिसँ बहुत खतरा बढ़ए छै एक्सिडेंट सब होइत छै आओर केओ शराब पीके गाड़ी चलि रहल छै तऽ केओ ओकरो देख रेख नहि भए रहल छै बस पुलिस सब अपन पैसा टानय छै आओर कोनो व्यवस्था नहि करए छै जेकि ई होना चाही ई आओर जाहिसँ सबके जान बचि सकए सुपौलमे ई सब व्यवस्था होबाक बहुत जरूरी छै